सब्जीमे जे छै से भिण्डी बनेलहुँ नहि तहन पनीरे आनि लेलहुँ नहि तहन जे छै से परवल दू फक्के तरि लेलहुँ नहि तहन जे छै से बैगन तैगन तऽ लोकके नीक नहि लागै छै तऽ वएह जे छै से अपन पनीर तऽ परवल तऽ तरुआ तऽ तरुआ बनेलहुँ नहि तऽ तहन पर पाहुन आयल तऽ चक्का पापड़ चरौड़ी ई सभ तऽ भेवे कयल बड़ी कचरी ई सभ भेल आ अपना लए जे छै से लोककेँ अधलाह चीज आब नीक नहि लागै छै अपनो लोक नीके नुकुत खाइया जे छै से भुजिया तऽ तरुआ इएह सभ लोक खाइया आब लोकल वाला नीक लागै छै लोक खायत आब नीक चीज लोककेँ नीक लागै छै आ नीक चीज पर तऽ लोक नीके नहि रहैया आ अधलाह चीज लोककेँ की खायत ई बात छै